ہلو سر ہائے ہاؤ آر یو سر کیسے ہیں آپ جی میں ماجد ہوں وہ سیکنڈ سمسٹر میں پڑھتا ہوں سر آپ کے ڈپارٹمنٹ میں جی میں کل لائبریری آیا تھا تو وہاں ایک کتاب ڈھونڈ رہا تھا جو کہ ایک انگریز کی طرف سے لکھی گئی ہو مغلز پہ مجھے ایسے ملی نہیں سر کیا کیا مطلب جناب میں معذرت خواہ ہوں مگر کافی ضروری ہے ہمارے لیے میں نے دو مہینے سے یہ ریکویسٹ دی تھی آپ کو اپلیکیشن بھی دی تھی جو اب پرانے لائبریرین تھے ان کے پاس میری اپلیکیشن پڑی ہوگی کہ میں نے کہا تھا چند ایک کتابوں کا لسٹ دیا تھا چند ایک کتابوں کا مگر آج تک وہ نہیں آئی کتابیں میں آپ کی اس کو لاپرواہی سمجھوں کہ کیا سمجھوں میں اسے جی اگر ساتھ ہی ساتھ میں آپ کو کچھ ایک اور کتابوں کا بھیج دوں گا کیونکہ ہم اور اسٹوڈنٹس کو چاہیے ہمارے ڈپارٹمنٹ سے میں کل آپ کو اپلیکیشن آفس پہ دے دوں

بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ آپ کا نہیں نہیں جناب بہت شکریہ او اوکے خدا حافظ